جی جی وعلیکم السّلام و رحمتہ اللہ خیریت سے ہیں اشرف بھائی جی جی ہم بھی ٹھیک ہیں الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا کرم ہے جی جی ہم بھی سوچ رہے ہیں اور محلے کے دیگر لوگ بھی سوچ رہے ہیں میری نظر میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر ایک میٹنگ کریں اور مشورہ کریں اس میں یہ بات رکھی جائے کہ محلے میں اپنے کالونی میں سی پی کیری کیمرہ لگائے جائیں آپ کا کیا خیال جی جی یہ بات کا مشورہ کافی اچھا ہے یہ بات بھی رکھیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ رکھی جائے

اور دوسری بات نالے کے وہ گٹر بھی کھلے ہوئے ہیں فیکس کر لیجیے جی جی اور بھی کئی دیگر لوگوں سے بات ہوئی تھی سارے کے سارے فکرمند ہیں جی یہ نالی کے علاوہ اور یہ ان حادثات کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے ایک صفائی ہمارے خیال سے یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ ڈسٹ بین رکھی جائے تاکہ صفائی جا سکے جی جی پھر ٹھیک ہے انشاء اللہ ملاقات ہوگی رات میں میٹنگ میں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھتے ہیں خدا حافظ